मेरा नांऽ मधू ऐ में कठुऐ शैह्र दी रैह्नें आह्ली ऐं साढ़ा अपनां शैड्ड ऐ मतलव ते में एह्दे बारे च बोल्ला नी ऐं की जेह्ड़ा असें चूचा पादा ऐ ते केह् बोलदे एह्दी अस दवाई पान्नें होन्ने गुड़ पान्नें होर अस अस चूजा जेह्ड़ा कंपनी दा पान्नें होन्ने कंपनी दे चूचे पान्नें अस ते केह् बोलदे गुड़ बगैरा अस पान्नें होन्ने उनेंगी घोलियै दवाई बगैरा पानी मिगी इन्ना जादा पता नी ऐ है साढ़ा अपना फिल्हाल पोल्ट्री फार्म मिगी इन्ना जादा पता नी में घर गै रैह्न्नी होनीं रैह्नीं होन्नी घर दा कम्म करनीं होन्नी फिर में इयां थोह्ड़ा बौह्ता जन्नी होन्नी उद्धर थोह्ड़ी बौह्ती जानकारी ऐ मिगी जि'यां जियां तुस दिक्खी सकनें कि सारें कशा दा पैह्लैं चूचा अस कंपनी दा चूचा मंगवानें होन्ने और उंदी पैकिंग बगैारा अस खोलने होन्ने फिर उ'नेंगी दवाई बगैरा गुड़ आह्ला पानी बगैरा पलैनें होन्ने होर केह् बोलदे जिसलै चूचा मतलव हफ्ते मतलव इक हफ्ता पानी अस हत्थें कन्नै लान्नें होनें और ओह्दे बाद जिसलै इक हफ्ता होई जा फिर उनेंगी आटोमैंटिक सन्टैक्स दा पानी उ'नेंगी पुज्जी जंदा और सिटैक्स बिच्च बी अस दवाई बगैरा पान्ने होन्ने गुड़ पाई लेआ दवाईं पाई लेईयां उंदियां दवाईयां होंदियां चूचें दियां होर केह् बोलदे फिर ओह्दे बाद चूचे ते भांडे होंदे दवाई आह्ले ओह् साफ बी करनें पौंदे असैं और फ्ही बत्ती जां पैंती दिन दे अन्दर अस चूचा मुर्गा जेह्ड़ा त्यार होई जंदा फिर अस चकाई जन्नें होनें मुर्गा अपनी गड्डियां पाईयै लेई जंदे न और ओह्दे बाद अस शैड्ड दी सफाई करन शुरु करी दिन्नें आं ओह्दे बाद झाड़ू बगैरा लान्नें फिर उंदे जेह्ड़े भांडे होंदे साफ करनें पौंदे स्हानू फिर उंदी जेह्ड़ी मिट्टी बगैरा उनें खरोंचे मारी दी होंदी मिट्टी बगैरा लगानें पौंदी ऐ फिर ओह्दे आस्सै पास्सै बी स्हानू झाड़ू बगैरा साफ सफाई करनीं पौंदी सवेरैं शाम्मी स्हानू उध्दर जानां पौंदा ऐ दिन च बी जानां पौंदा ऐ दो तिन्न बारी और फिर जिसलै बमार होई जा फिर अस डाक्टर बगैरा सद्दी लैन्नें न ओह् अपनां ट्रीटमैंट शुरु करी दिंदे न और एह्दे बिच्च कि फायदा बी ऐ जै और फिर अगर बमार होई जाह्न ते नुकसान बी होई जंदा ऐ एह् थोह्ड़ी बौह्ता चलदा रौंह्दा ऐ सिस्टम जेह्ड़ा जियां तुस हून दिक्खी सकनें ओ गर्मियां आनें आह्लिंयां न गर्मियें च मतलव बड़ा औक्खा होंदा चूचा पालनां हून ते दो टैम बी पाई सकनें गुड़ ते तिन्न टैम बी पाई सकनें और अस जेह्ड़ियां देस्सी दवाईं न ओह् बी नी यूज़ करी सकनें न और अग्गैं फिर पानी बगैरा इक मिंट नी पानी खत्म होन दित्ता अगर इक मिन्ट बी खत्म होग पक्खे बगैरा कूलर बगैरा बी लगानें पौंदे न अगर जादा गर्मी होऐ गर्मीं च इक मिन्ट नी रेही सकदे न अगर जादा गर्मीं होऐ मरनां बी स्टार्ट होई जंदे न ओह् होर केह् बोलदे असें पैंती चाली दिन दे बिच्च चकाई दिन्नें होनें माल ओह्दे बाद च अ साफ सफाई स्प्रे बगैरा शुरु करी दिन्नें मुड़ियै अन्दर स्टार्ट करी दिन्नें न पाना और एह्दे च फायदा बी बड़ा ऐ बैसे और अगर मरन लग्गन दां नुकसान बी होई जंदा ऐ थोह्ड़ा बौह्ता एह्दै च होर एह् साढ़ा अपनां मतलव पोल्ट्री फार्म ऐ एह्दे च मेरा घरे आह्ला और मेरा छोटा निक्का जेह्ड़ी देर ऐ ओह् बी चली जंदे न और इक मुड़ा ऐ ओह् बी चली जंदा ऐ और घर नी अगर होऐ ते अस आप्पूं बी करी लैन्नें अडजैस्ट और जियां साढ़ा चूचा इक शैड्ड एह्दे नाल असैं होर लेई लेआ ऐ और एह्दे कन्नैं कन्नैं अस एह्दे च बी कम्म चलाई लैन्ने न मतलव कुसे दा लेदा असैं कराए पर और ओह् इक साल बास्तै लेदा असें और अस ओह्दे च बी कम्म करी लैन्नें एह्दे च बी करी लैन्नें और बर्खा बगैरा होंदी ऐ लाईट बगैरा नी होऐ ते बड़ा मुश्किल होंदा ऐ व चल कोई गल्ल नी फिर बी अड़जैस्ट करी लैन्नें होनें और सर्दियैं च चूजा पालनां आसान ऐ लेकिन जिसलै गर्मियां आदियां उसलै जादा मुश्किल ऐ